चार जनवरी उणिवीह सौ सतरि वीह अप्रैल उणिवीह सौ एकानवे छवीह जुलाई उणिवीह सौ अठानवे पंदरहां ऑगस्ट उणिवीह सौ सतेतालीह टे मार्च ॿ हज़ार